हॅलो हॅलो म्युरियल कशें आहा आं आसा गो बरें आगो किदें सांगतलें तुका हांव भोंवना म्हणजे म्हाजो भाव आसा पळय तो रातभर हिंगा थिंगा भोंवता गो आनी आमचे थिंगां एक देव आहा म्हणजे आमी आमचे तितून राखणदार म्हणटा आनी ओय ओय आनी तो मुगो ताका भावाक मुगो त्रास आसा आमी रातचे सोदपाक वयता पूण ताका तें कळना रातभर सोद तेजे टायमींगचो भोंवलो जाल्यार ताका त्रास जातलें हें तो चिंतना आनी ताका आतां राखणकर त्रास करपाक जाय तो ऑलमोस्ट तेजे टायमार सद्दां टायम टुवेल्व वन टू थ्री बी असो रातचो भोंवत आसता तो तेंचो देवाचो टायम न्हू तो मागीर फूल आमचे आमचे आमच्या वाड्याक राखण करता न्हू सो मागीर तो ते कळपा ते टायमार तेमी भोवूंक जायना अशें दुसरी मनशां पूण तेमी कोण आयकूंक पळयना म्हाजो भावू आयकना म्हणजे आतां आमकांय भोंवपा पोडटा वयर वयर सांगतालें किदें हय आं आं हा आं आं आं हा हा आं हा हा ओय आतां आम आं वोय वोय आं आं आं आतां आमचें थंय कितें जाता पळय केन्ना केन्ना जाता मनशां बीन पिलेले हितून आसता पळय तांकां कळना किद्याक करप ये पूण तें तो देव सारको राखण दाखयता आसतलो तांकां हें घरा वचपाचें म्हणून पूण थोडी म्हण भुरगीं आसा ती आपल्याक जाय तशें करता आपल्याक नाका तशें आयकना मागीर तेन्ना मागीर तो तेंकां अशें वायट हें करता कित्याक तो कितलो म्हण तेंकां हें चान्सीस दितलो पूण ते म्हाज्या भावाक कितल्या फाटी सांगलें आयकना तो हय आतां तेत

हय हय आनी तें तेंच आतां पळय ते आमी कितले जाल्यार ते देवाचो वार आसता न्हू हें करता न्हू देवाक आमी सोरो घालपाचें आसता उदक घालपाचें आसता सो तें घालता आम आमी आनी तें जाता सारकें पूण करता पूण कांयच जायना आं आनी आं हा हा ब आं हां बरें आं चल बाय